ہماری زندگی میں ثقافت کا بنیاری پیشہ زرعی پیشہ ہے تاریخی طور پر زرعی پیشہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے زیادہ تر آبادی دہی علاقوں میں مقیم ہیں اور ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ذراعت ہے جیسے گندم چاول کپاس اور گنّا جیسی فصلیں اہم ہے اور ملک کی معیشت کا بڑا حصہ زراعت پر مبنی ہے اور اگر بات کی جائے کہ کیا لوگ اس پیشے سے نکل گیے ہیں تو ہاں یقیناً لوگ اس پیشے سے نکل رہے ہیں اس کی سب سے وجہ وقت کے ساتھ ساتھ کئی عوامل نے ہمیں زرعی پیشے سے دور اور شہری علاقوں کی طرف منتقل ہونے پر مجبور کیا مثال کے طور پر بہتر تعلیمی اداروں اور تربیتی مواقع نے ہمیں جدید پیشوں کی طرف راغب کیا نوجوان نسل زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بہتر مواقع کی تلاش میں شہرو کا رخ کرتی ہے اس کی اصل وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہری علاقوں میں ملازمتوں کے زیادہ مواقع صنعتی ترقی اور خدمات کے شعبے کی توسیع نے ہمیں زرعی پیشے چھورنے پر آمادہ کیا یہاں ہمیں زیادہ تنخواہیں اور بہتر کام کے لیے حالات میسر ہوتے ہیں شہری علاقوں میں بہتر طبی سہولیات تفریحی مواقع اور جدیدتر زندگی کی دستیاب نے ہمیں دیہی علاکو سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے